यात्राके दौरान हम लोग हमको रस्तेपर दिखते हुवे आती अबै छै एहिके लेल हमनि सब धीरे धीरे जाइ छी फिर हम लोग हम लोग जाते हैं घूमने हम लोगको नेपाल अच्छा लगता है इसलियै मठ मन्दिर सब अच्छा छै वहाँके रास्ता लेकिन खरापे तऽ जाइमे दिक्कत होइ छै हम लोग जाइ छी नेपाल बहुत अच्छा लगै छै एकरा सुधारके लेल रास्ता अच्छा बनाबैके चाही एहि लेल हमनिके जाइमे दिक्कत नहि आबै ई सब जरुरी है शहर जाइ छी घुमैला तऽ वहाँ ट्रैफिक रहै छै पुलिस नहि रहै छै तेहि लागि आओर दिक्कत होइ छै जाम लग जाइ छै एहिके जादासँ जादा सुधार करबैके चाही स्वास्थ्य सबके अच्छा रखैके चाही एहिके लेल गन्दगी नहि रखैके चाही हमनि सबके कतै चुनौतीके सामना करैके पड़ै छै गाँव जाइके लेल कुछो जादा टाइम लगै छै इमर्जेन्सीमे नहि जाइ कहुँ पहुँच पबै छी ट्रैफिक पुलिस जाम रहै छै पुलिस सब नहि रहै छै नहि पुलिस सबके जादा जरुरी ई सबके जादा ध्यान देबैके चाही

एहि सबके सुधारके लेल जादा जरुरी अछि यात्रा करैके यात्रा करै जाइ छी मन्दिर जाइ छी मन्दिर अच्छा लगै छै एकदम बढ़िआँ घुमलि फिरलि अइलि ई सब

ई सबपर जादा ध्यान देबैके चाही